सनाई ओड़ो तुस जैह्लूं मर्जी करनी होगी ते कराई ओड़गा थुआढ़ी पर तुं'दे कुड़ी आह्लें दे घर इन्ना रवाज है निं रिंग रुंग पोआनै दा ते तुस दिक्खी लाओ अग्गें अपना स्हाब ते नेईं मानां उं'दे पता निं करदे जां नेईं करदे में बी निं पुच्छेआ इन्ना बा हां इ'यां में बड़ियां हारियां होर बड़े हारे ब्याह् कराए उं'दे मुड़े कुड़िये दी गल्लां बातां कराइयां पर उ'नें कीते निं हैन कोई निं अगर थुआढ़ी खाईश ऐ ते थुआढ़ी खाईश पूरी करी ओड़गे अस पुच्छने आं उ'नें ई मनान्ने आं उ'नें ई भाई मुड़ा आक्खै दा कि भाई रिंग ब्याह होना ऐ पैह्ले के रिंग पक्की करनी असें भाई एह् पक्का ब्याह् करना पक्का ब्याह् आखना मतलब एह् ऐ के रिंग शिंग पोआई ओड़नी ते भी बाद च कुड़ी न ना मुक्करी जा हां ते अजकल हां अजकल भी जागतें दा पता बी घट्ट चलदा ना ते कोई निं होर किन्ने क औने मुड़े दे कन्नै किन्ने क बंदे औने बारां तेरां बंदे निं भी उस्सै स्हाबै कन्नै असें इंतजाम बी करना पौना ना कि किन्ने बंदे आए भी खाने पीने दा प्रोग्राम बनाना पौना ना ते में सनाई ओड़गा में उत्थै गै होना तुस कोई चैंता निं करेओ खाने पीने दी कोई चैंता निं में उत्थै गै होना हां ते कोई निं में तुसें ई सनांदा भी पूरा कनफर्म करियै भाई कि किन्नी तरीक करनी किन्नी तरीक नेईं ठीक ऐ निं इ'यां मूर्हत ते हैन मूर्हत ते हैन की के हून नवरात्रे बी चलने ते अग्गें ते बाकी इ'यां तारा बी कुड्डे दा इसलै ठीक ऐ हां ठीक ऐ इसलै इसलै तुस करी सकदे रिंग सैरमनी नां नां कोई निं कोई निं में पुच्छियै तुसें ई सनान्ना कल्ल ठीक ऐ ठीक ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक